कैसे दै छियै

आ लेमु लेमो कए रुपए किलो दै छियै चालिस रुपए

नारियल

आ नारङ्गी केना दै छियै महगा दै छियै अपने लगे हइ हमरा लगे चालीसे रुपए दै छियै अपने तिस रुपए दै छै आ से कोन एथी बेचै छियै खजुरी बेचै छियै खजुरी खजुरी केना किलो हइ

सेब सेबो तऽ महगे कहै छियै जते ने जे किछु कम बेस करतियै तब ने ई लेबो करितौं काश्मीरी सेब तऽ होय हइ जेकि किछु कम बेस दाम लगैतियै तब ने दू चारि पॉंच किलो सब लेबो करतौं आ अभी भीड़ हइ दोकान पर कि आबि सकै छौ लै लए

हँ तऽ तनी बढ़िआँ बाला देबै कम बेस लगाए देबै तनी अनारो कहलियै चालीसे कहै छियै ओ कहै

काम करियौ ने तब किछु कम लगाए दियौ तब पॉंच किलो लैके हइ

बढ़िआँ हइ ने हँ बोलियौ हँ